हलो प्रियंका मैम बोल रही थी वो मैम मैं एक प्रॉब्लम में फस गई हूँ कि मेरी ट्रेन की टिकट खो गई है और मैं उसे गुम मतलब और ढूँढने पर पा नहीं पा रही हूँ और मैम मेरे ऊपर एक कुछ केस मत कीजिएगा मैं फाइन भर लूँगी जी मैम मैं समझ सकती हूँ अब मैं क्या कर सकती हूँ वो टिकट मेरे पर्स में ही था और वो पता नहीं कहाँ गुम गया

जी मैं दे दूँगी परेशानी हुई आपको

जी जी जी

जी मुझ से ग़लती हो गई जी जी जी मैम मैं फिल अप कर के फ़ोम फिल अप कर के आपको दो हज़ार रुपये दे दूँगी जी मैम हाँ मैम